دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پر سہولیتیں بہت اچھی ہیں پر یہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ پیشینٹس جانے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے لوگوں کو دیکھنے میں اور ان کو ٹریٹمنٹ دینے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے لگتا لگتا ضرور ہے لیکن علاج بہت اچھا وہاں پر ہوتا ہے سرکار سرکاری اسپتالوں میں بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لائنیں جو ہیں وہ اسپتال کی جو کبھی کبھی اسپتال سے بھی باہر چلی جاتی ہیں تو اس وجہ سے وہاں پر جو ہے لوگوں کو الگ الگ ڈیٹس دی جاتی ہیں آنے کے لیے دکھانے کے لیے اسی لیے وہاں پر جو ہے بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اور لوگ آتے ہیں اس لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن پکا علاج ہوتا ہے سرکاری اسپتال کو میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں کیونکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں تو غریب آدمی کو لوٹ لیا جاتا ہے اور بہت مہنگی مہنگی دوائیاں بہت مہنگے مہنگے خرچ اس کو بتا کر لوٹ لیا جاتا ہے